नमस्कार हाँ जी मेरी कार ख़राब हो गई थी क्या और वो सु इस्टार्ट नहीं हो रही है हमें लगता है कि उसका मोबिल वग़ैरह जाम हो गया होगा जो भी हो वो तो आप देखने के बाद ही पता चलेगा और उसमें क्या क्या ज़रूरत है क्या रिक्वारमेंट है तो वो आप आ कर ले जा सकते हैं इस समय भदोही मेन रोड बस इस्टैंड के पास है अच्छा आप लोग कोई एक्स्ट्रा आदमी नहीं रखते हैं जिसके द्वारा आप लगवा सकें तो फिर मैं थोड़ा अफिशियल काम में व्यस्त रहता हूँ मुझे काम से आना जाना रहता है और थोड़ा बिजी शेड्युल है मेरा इसलिए मैं सोच रहा हूँ अगर कोई व्यवस्था हो आपके पास कोई ड्राइवर हो तो आप मगवा लेते तो अच्छा रहता नहीं आदमी के ख़र्चे मिल जाएंगे अगर आपका आदमी आता है कोई तो जो है वो आपको ख़र्चे मिल जाएंगे और अच्छा और साथ में कुछ प्रॉब्लम बडी में है डैमेज है तो वो भी सब माने वो डैमेज वाला काम देख लेते हैं अभी भी इस्टार्ट नहीं हो पा रही है ठीक से हाँ सेल्फ़ तो चल रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं हो पा रही है ठीक से और हमें लगता है कि मोबिल दिन हो गए हैं हाँ बाडी में कुछ इस्क्रैच पड़े हुए हैं जिससे थोड़ा सा वो धक्का लग में कार पचक गया है थोड़ा सा वो काम है बाक़ी वो जो इस्टार्ट नहीं हो रही जो समस्या है अब वो इंजन समस्या है या बैटरी गड़बड़ है जो भी हो सेल्फ़ तो ले रहा है ठीक है तो मैं ही मैनेज कर के कोई ड्राइवर से भेज देता हूँ